जों बर'नि ओंख्रि हिसाबै अनला अनला ओंख्रिया गोथाव जायो जेरै दाउजों अनलाजोंबा गोथाव जायो अनला संनायाव खारै होनांगौ ओमफ्राय जेनेबा अनला संनो थाखाय माइरंखौ गुन्दै खालामना लानांबाय गुन्दै खालामनानै बेखौ दैयाव होसननानै खारै होनांबाय ओरैहाय बिदियै गोथाव जायो थिग बिदिनो जोंहा रावबो गैया हिसाबै दा हिनजावल' दं नालाय हिनजावा खम खमसेखम खामानि दामानियाव उसुबिदा थाब्ला माब्लाबा संनांगौ जायो ओमफ्राय बिदि संनायाव आं बारा रोङाब्लाबो जाबबा जुबबायैबाबो सङो जेनेबा अमा बेदर ओंख्रि अमा बेदर भाजा अमा बेदरखौ संनायाव मस्ला मस्लि होनांगौ जेनेबा सामब्राम खौ देना लाबाय देना लानानै हाइजेंफोर बाखरफोर ओरैहाय होबाय होनानै बिदियै संनाय जायो ओमफ्राय जेनेबा बर'आ लाफा खारदै ओंख्रि जायो बेफोरावबो लाइ लाफा नागिरनानै बुथुमनानै जेनेबा संनांगौ जायो संबा बिदिनो नाफोर होबा गोथाव जायो बिदि जानायजों लोगोसे जों

मोजां मोनो बिदिनो बायदिमैया बर'नि ओंख्रि दं जेरै नारजि नारजिया फाथोनिफ्राय बानायो बै फाथो बिलाइखौ बेखौ जों नारजि गोरानखौ जेनेबा फोरानना लानानै बेखौ संनो हायो खारदैजों खारदैजों संनानै जेनेबा जायो जानानै ओमफ्राय खारदैजों संनानै जानायाव ओमफ्राय जेनेबा बेदरफोर होबासो अमा बेदर होबा गोथावसिन जायो बे अमा बेदरा मेजेम थायो नालाय बेनिथाखाय बेजों गोथावसिन जायो ओमफ्राय बिदिनो जों बर'नि हिसाबै नारजि ओंख्रिया बर'नि ओंख्रि जायो आरो दा बिदिनो मैद्रु मैद्रुखौ जों मैगं लाइै मेगं लाफा मैगंनिफ्राय जों जोङो सङो संनानै जायो बिदिनो बायदिमैया मैगं दङ जेरै फालेंफोर बेफोरबो मेसें बोथोरनि ओंख्रि मेसें बोथोरनि ओंख्रि हिसाबै बेफोरबो जों जायो जानानै गोथाव मोनो ओमफ्राय जेनेबा आलुखौ जों जेरावबाबो मिलायनानै जानो हायो जेनेबा नारजि ओंख्रियावबो होनो हायो बेदरफोर गैयाबा ओमफ्राय जेनेबा खारदै ओंख्रिआवबो जों होनानै जानो हायो बिदिनो बायदिमैयाव होनानै जों आलुखौ संनानै जानो हायो आरो बिदिनो बर'नि हिसाबै नाफाम ओंख्रि दं नाफाम जेनेबा नाखौ ना जायखिजाया नाखौनो जों फोरानना लानानै देयो देनानै ओमफ्राय हासुंफोराव सोना दोननानै बेखौनो गोबावजों एरननानै बेखौ माबायाव संनाय जायो आरो सारायफोराव सारायफोराव संनानै बेनिफ्राय बेयाव सामब्राम गुफुर होनानै खारदैफोर इसे होनानै ओरैहाय रोसिबो खालामनानै जों जानो हायो आरो ओमफ्राय बेखौ रोसि खालामालासिनोबो जेनेबा अलपमान लाथा लाथा खालामनानै जानो हायो आरो बै माबाखौ नाफामखौ बेयो बर'नि हिसाबै नाफामा गोथाव जायो आरो जों बर'आ बानायो बेखौ जेरावबो होनो हायो जेनेबा बै नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रियावबो जों बेखौ नाफामखौ होनानै नारजिखौबो जानो हायो आरो जेनेबा बिदिहैबो गोथाव मोनो बिदिनो